चित्र बनबैमे आम गलतीके कारण छै पहिले पहिले जे चित्र बनबै छै ओकर आँखि जे आँखिके आइब्रो जे होइ छै भौँ ओकरा ओकराके कभियो कभियो टेढ भए जाइ छै आँखि छोट छोट पैघ भए जाइ छै हाथके ऊँगली सब जे होइ छै ओ कोनो कोनो छोट रहै छै कोनो कोनो पैघ रहै छै एकटा टेढ भए गेल एकटा उमहर चलि गेल एकटा उमहर चलि गेल कमहरोके दिस एकटा उमहर भागल एकटा उधर भागल यही सब गलती होइ छै तकरबाद ओ जे कान नाक जे बनबै छै नाकोमे कोनो कोनो दिक्कत भए जाइ छै होठ जे होइ छै होठो सब मे कभी कभी भए जाइ छै टेढा घोचा भए जाइ छै टेढा घोचा भए जाइ छै ओ इहो कारण होइ छै जे कोनो कोनो सिलेब यानी कोनो कि अथि चीज प्लेन चीज पर जे नहि दै छै हाथ ओहिमे चलबैमे टेढ घोच भए जाइ छै इहए सब होइ छै आम गलती आँखिके जे डिम सब होइ छै ओहु सब बनबैमे दिक्कत भए जाइ छै कान सब मुँहके मुँहके सारा स्टिप जे होइ छै मुँह सबके ओ सबमे सबमे भए भए जाइ छै तकरबाद जे एकरासँ बचैके लिए बहुत जादा प्रयास प्रयास करै परै करै परै दिन राति मेहनत करै परै छै हर चीज पर एक ही चीज पर ध्यान हर हमेशा दै परै छै ओही पर फोकस करै परै छै फोकस जे नहि करतै तऽ ई चीजमे सुधार नहि हेतै इएहा कारण बहुत जादा मेहनत करै परै छै आ हर हमेशा एहिके बारेमे लिख कऽ सोचे परै छै इसी पर अभ्यास करै परै छै